جی ہاں میں سوشل میڈیا پر رسک کی ویڈیوز بناتا ہوں یہ میرے لیے ایک خوشگوار اور دلچسپ تجربہ ہے ہوتا ہے جب میں رسک کا ویڈیو بناتا ہوں تو خود کو بہت ذرا اعتماد محسوس کرتا ہوں یہ ایک یہ ایک طرح کا فن ہے جس کے ذریعے میں اپنی زذباتی کیفیت کا اظہار کرتا ہوں ویڈیو شیئر کرنے سے دوسری کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے مجھے دوست اور خاندان خاندان والوں کی طرف سے محبت رائے ملتی ہے یہ مجھے مزید محنت کرنے کی اور سیکھنے کی تحریک دیتا میں مختلف رسک طرز آزماتا ہوں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں میرا فن دوسروں تک پہنچتا ہے اس سے میرے اعتماد میں اضافہ ہوتے ہے مجھے ویڈیو ایکٹنگ کا بھی شوق ہے جو اس عمل کو مزید دلچسپ بناتا رسک کرتے وقت میں مکمل طور پر موجودہ لمحہ ہوتی ہوں یہ ایک بہترین جسمانی سرگرمی بھی ہے مجموعی طور پر میرے لیے خود اظہار فن کا ذریعہ یہ واقعہ بہت پر لطف اور محبت تجربہ ہے